جی ہاں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی تخلیقی صلاحیتیں جیسے ڈرائنگ پینٹنگ یا کوئی اور فن کو زندگی کے دوسری ذمہ داریوں جیسے تعلیم گھریلو عوار یا شوشل زندگی کے ساتھ متوازن انداز میں لے کر چلوں اس کے لیے میں کچھ طریقے اپناتی ہوں وقت کی منصوبہ بندی میں ہر ہفتے یا دن کی ابتدا میں اپنے کاموں کی ایک فہرست بناتی ہوں اس میں میں اپنی تخلیقی کام کے لیے بھی خاص وقت رکھتی ہوں اس طرح مجھے احساس رہتا ہے کہ ہر چیز کے لیے وقت ہے اور کوئی کام نظرانداز نہیں ہو رہا چھوٹے چھوٹے ہدف مقر کرنا بعض اوقات بڑے پروجیکٹس کو مکمل کرنا مشکل لگتا ہے اس لیے میں انہیں چھوٹے مراحل میں تقسیم کر دیتی ہوں مثال کے طور پر ایک دن صرف خاکہ بناتی ہوں اگلے دن لائن آڈر اور پھر رنگ بھرنے پر کام کرتی ہوں